ہیلو السّلام علیکم خیریت سے ہیں جی بس میں آپ نعمان جمال ہیں کمیونیکیشن میں انسٹیٹیوٹ سے بول رہے ہیں میں میرے کو موبائل چاہیے تھا آپ سے موبائل لینے کو تھا میں نے آپ کے بارے میں تھوڑا پڑھا ہے معلوم کیا تھا تو آپ کے وہاں کافی آفر چل رہے ہیں اُس جی ٹین پرسینٹ کا تو برابر میں آپ کی شاپ ہے وہ بھی دے رہے ہیں ہمارے گھر کے تھوڑے قریب میں وہ بھی دے رہے ہیں کچھ ایکسٹرا ڈسکاؤنٹ ہو تو بتائیے گفٹ گفٹ میں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں اگر میں گفٹ نہیں لوں تو میں اپنے ڈسکاؤنٹ میں ہی ایکسٹرا کروا دوں تو کیا ہوگا کچھ آفر ہے اُس کے لیے اگر میں گفٹ نہیں لیتا ہوں اور میں ڈسکاؤنٹ میں ہی آپ کو کروا دیتا ہوں تو اُس میں کچھ ایکسٹرا ہو جائے گا جیسے گفٹ کو میں اُس میں پرسینٹیج میں کروا دوں مائنس جی جی میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں لیکن وہ اِس کے علاوہ کتنے کون کون سے چل رہے ہیں جیسے آئی فون جی ایلیون پرو چاہیے تھا کتنے کا ہے جو کہ اور کوئی آئی فون سوری میں آپ سے یہ معذرت چاہتا ہوں لیکن آپ کو کرنٹ برانڈ میں آئی فون فورٹین یا تھرٹین ہوگا کیا مِل جائے گا اُس کا کچھ ہے اُس میں بھی اچھا چلیے ٹھیک ہے میں آگے دیکھ چلیے ٹھیک میں اپنے سوچ سمجھ کے آپ کو پھر کال کرتا ہوں ٹھیک ہے